जोङो लोमजानायाव मा जानांगौ बेखौ डक्ट'रनाव सोंबोनानै जोङो दालि ओंख्रि जायो आलु बाथोन जायो आरो मोनजायै मोनजायैखौथ' मोनजाया नालाय गोथां मैगं ओरैनो बाथोन देनानै पुदिना बिनि खांसिया जारि मैगं बेखौनो जोङो आलुजों भाजा जायो बबेबा थालिर मैखुन थालिर आलुजों लगायनानै जोङो भाजा एवनानै जायो जोंहा माब्लाबा बानलु रोसि थाइगिर रोसि खोरदै रोसि जायो जोङो माब्लाबा अनला ओंख्रि खारदै होनानै जायो माब्लाबा नारजि ओंख्रि जायो माब्लाबा सबाइ ओंख्रि जायो बिदिनो सोलाय सोलाय माब्लाबा माब्लाबा जायो जोङो लोमजानायाव मा माखौ मोनजायो बेखिनिखौनो नागिरनानै जायो डक्ट'रा दै गुदुं लोंनो होयो आरो मुलि जानो होयो गोथां मैगंफोरखौ जानो होआ ओरैनो मोनजानाय मोदोमफुल दालि बेखिनिखौ जानो होयो माब्लाबा बानलु बाथोनजों जायो माब्लाबा ओंख्रि दालि संनानै जायो

माब्लाबा ओरैनो ओंखाम गुदुं गुदुं जायो घिउ घिउजों जायो थाइगिरखौलाय गामियाव मोनखानाय नालाय रोसि फुदुंनानै जायो अनलायावबो होजायो बेखौबो जायो जोङो न'आव गायनाय न'आव गायनानै जायो जोङो थालिर गायो मुदुमफुल जायो ना दाउ बबेयावबा हांसोफोर मोनजाबा हांसो जायो दाउ मोनजाबा दाउ जायो बर'नि ओंख्रिया बिदिनो अनला ओंख्रि दालि ओंख्रि खांलाबायनानै बुथुम बुथाम जायो